हमारे क्षेत्र में अक्सर देखें जाने वाले पक्षी कबूतर तोता कोयल कौआ बहुत यही पक्षी रह गए हैं बाकि तो और कुछ भी पक्षी थे लेकिन वो अभी नहीं हैं ठण्ड का मौसम चल रहा है तो ठण्ड के मौसम के अभी नहीं हैं वो और हम को तोता बहुत पसंद है कि मतलब तोता हमारे घर के बाजू में बहुत बड़ा पेड़ हैं तो वो तोता बाजू में हम लोग के पेड़ में बहुत सारे उन लोग ने घर बना के रखे हैं तो घर पे उन लोग रहते हैं तो उन लोग आवाज करते रहते हैं तो उनकी आवाज बहुत ही मधुर लगती है हम लोग को तो बड़ा ही आनंद आता है तो हम लोग तोता को बहुत पसंद करते हैं और बस यही रीजन है हम लोग का और बाकी तो कई पक्षी समय के हिसाब से विलुप्त भी हो चुके हैं वैसे हमारे यहाँ पिता जी दादा जी लोग हैं वो बताते हैं कि उनके टाइम पे जो पक्षी आया करते थे अब वो नहीं आते हैं क्योंकि अब समय ऐसा पौल्यूसन इतना हो गया तो अब वो पक्षी देखे ही नहीं जाते अब जो हैं कि भाई तोता कोयल मैना बड़ी मुश्किल से ही दिख जाते हैं तो इन लोग का घर कभी तोड़ना नहीं चाहिए और हम लोग ने उनको खाना पीना हम लोग देते रहते हैं समय समय पर धन्यवाद